नमस्ते यह कह रहे थे कि आपके यहाँ चाट मिलता है क्या हाँ हमें चाहिए तो किस तरह से आप रखी है चाट

नहीं तो हमको टमाटर सॉस चाहिए था कैसे है टमाटर सॉस कैसे है बहुत महंगा दे रही हैं तो गर्जन में मार्केट पच्चीस रुपया तीस रुपया पैंतीस से पचास रुपए पर पहुँच गई कुछ भी मतलब जो मुँह में आए वही बोल दोगी पचास रुपये चाट तो यह बताइए कि वह लहसुन प्याज़ तो नहीं डालिएगा अच्छा तो फलहारी भी फलहारी चाट भी कैसे है ठीक है ठीक है तो हमें सब आदर चाट चाहिए था और पनीर चाट चाहिए था है ना बस बस आ रहे हैं तैयार करके रखिए चार पाँच कितने चाहिए अच्छा

नहीं और कुछ नहीं चाहिए वही पनीर चारों टमाटर चाट तैयार रखिए नहीं ठंडा नहीं लेंगे आइसक्रीम लेंगे अच्छा आइसक्रीम मिल जाए किस किस फ्लेवर में है नहीं आइसक्रीम का फ्लेवर होगा ना फ्लेवर किसमें की किस किस फ्लेवर में है किस किस किस फ्लेवर में है जैसे चॉकलेट में है

अच्छा तो चॉकलेट में भी पाँच छः में चाहिए ठीक ठीक वही छः सात लोगों का चाहिए वही हम दोपहर में आ जाएँगे

ठीक है नहीं नहीं वही ठंडा है वह आइसक्रीम चाहिए चाट चाहिए हाँ थोड़ा पैक करके रेडी रखिए रेडी रखिए हम आ रहे हैं ठीक बस जल्दी बस पहुँच रहे हैं